جی تو السلام علیکم خیریت سے ہیں بھائی جی اور اور آپ کے سب گھر میں سب خیریت سے ہیں ارے اب چلیں آپ مچھلی یہ جو مچھلی آپ رکھتے ہیں فسری مین ہے اور مجھے کچھ شادیوں شادی میں مچھلی کا آڈر کروانا ہے تو کون کون سے ٹائپ کے مچھلی آپ کے یہاں ہیں

اچھا کیا دیسی ہے رکھتے یا اپنا کوئی تیسری پال پالن ہے جہاں پہ آپ پالتے ہیں یا ایسا کچھ ہے تو جی جی اچھا سنگھی مچھلی کا کیا ریٹ چل رہا ہے آپ کے یہاں آپ کے شہر میں اچھا اچھا تو تو آپ کتنے کلو میٹر تک آپ پہنچا سکتے ہیں مجھے یا آپ کا آپ آئیے گا یا آپ کا بندہ ہے یا کوئی بھی ہے ایسا بتا دیجیے مجھے ٹرانسپورٹیشن آپ کیسے کیجیے گا جی ہاں وہی پندرہ کلو میٹر کے ہی ریڈیئس میں ہے اور آپ کا نام بہت سنے ہیں کہ آپ اچھا فسری مین ہیں اور پہلی بار ہم آپ سے لینا چاہتے ہیں ریہو بھی رکھتے ہیں نا آپ ہاں ریہو کا کیا مطلب پرائس ہے تو کل جو ہے نا آپ سے ہم ملتے ہیں اور پھر آپ ہے نا اچھے سے ہم بات کرتے ہیں پھر اور آپ سے بات کر کے خوشی ہوئی ہم ٹھیک ہے نا آپ کو آڈر دیں گے ٹھیک ہے ٹھیک اوکے اوکے اوکے اللہ